जोंनि बे जायगायावहाय जोङो गोबां ना हमनो हायो गोबां गोबां ना हमनो मोनो बायदि रोखोमनि जेरैहाय नास्राय फिथिख्रि बालाबोथिया ना बेंसि मागुरबो मोनो मालाबा आरो नाथुर खांख्राइ ओमफ्राय खांखिला ओमफ्राय गान्दागागेब ओमफ्राइयो ना बामि आमफ्राइयो ना थुरि बिदिनो गोबां गोबां गोबां रोखोमनि ना मोनो मालाबा मालाबा खुसियाबो मोनो आमफ्राइयो जोंनि जोंनि जोंनि जायगायावहाय बांसिन बांसिन ना फिथिख्रि आरो बेरेंगा आमफ्राइयो नास्राय नास्राय आमफ्राइयो आमफ्राइयो नाथुरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो आमफ्राइयो जोंनि जायगायावहाय नानि बेसेना जोबोद जोबोद दाम ना ना बामिआ बांसिन नाबामि नास्राय आमफ्राइयो ना सिंगिआ बांसिन बेसेन मोनो आमफ्राइयो ना फिथिख्रिखौ एसे खम दामावनो मोनो हायो आमफ्राइयो जोंनि जायगायावहाय गोबां रोखोमनि ना मोनो मालाबा मालाबा समाव जोङो गोबां ना गिदिदबो मोनो मा होनो मानो होनबा जोङो ना सिंगिखौबो गोबां मोननो हायो आरो दैलां बोथोरनि समाव जोङो ना कमलकारखौबो गोबां मोनो आमफ्राइ जेब्ला जों मेसें बोथोराव बांसिन जों बालाबाथियाखौ हमनो मानो होनबा बे समाव दैआ फिसा जायो होनबा गोबां बालाबाथिया नाखौ जों हमनो हायो आमफ्राइ फिथिख्रिखौबो गोबां मोनो आरो खांख्रायखौबो जों गोबां मोनो